हैलो आं में टुरिस्ट आं इत्थें कोई दुकान ऐ कोई आं एह् कोई कपड़े दी दुकान ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ बड़ा बड़ा धन्नबाद तुंदा बड़ा बड़ा धन्नबाद एह् धन्नबाद